की बात ठीक छै हमरा सबके चौरचन पाबनि होइत छै एक दिना पहिने नहाइ छै खाइत छै ओ पबनैतिन दोसर दिन दही दही सब पौरल जाइत छै दही पौरैत छै तखन फेर तेसर दिना पूरी जे पिरुकिआ पूरी टिकरी सब बनैत छै सब चीज बनैत छै तखन फेर सब साँझमे हाथ उठैत छै फल फूल सब चीज दै के हाथ उठैत छै तहन जे पाबनि करैत छै हाथ उठाके तखन हुनकर भोजन होइत छनि

हँ हमरा हमरा सबके छठि पाबनि होइया मिथिलामे जे छठि पाबनि छठि पाबनि होइत छै ओ तीन चारि दिन तक लागैत छै कहियो नहाय खाय छै कहियो खरना करैत छै कहिओ सँझुका अर्घ होइत छै कहिओ भोरका अर्घ होइत छै ओएह पूरी पकवान टिकरी पिरुकिया सब बनल डोमाके बर्तन सब आएल छिटा तहन से चंगेरा सूपती कोनिआ ई सब एल जिनका अपन रहैत छनि ओ सब अपन पीतरोके खरीद लै छथि जिनका नहि रहैत छनि तऽ ओ अपन डोमसँ खरीदैत छथि कुम्हारसँ खरीदैत छथि बर्तन सब ताहि लैके पाबनि तिहार सब अपन से कयलथि सँझुका अर्घ होइत छै भोरका अर्घ होइत छै सब चीज होइत छै इएह पाबनि सब होइत छै देव उठान होइत छै ओहि दिना लोक अपन भरि दिन व्रत कयलक साँझमे भगवती बला घरसँ जेना पितर कऽ देवता कऽ घर रहैत छै ओहि घरसँ अरिपन पूरहरि दैत अँगनामे सब किछु लिखलक जेना विध व्यवहार होइत छै जिनका घरमे जतेक आदमी रहैत छै हाँसू खुरपी इएह सब लिखल रहैत छै केकरो घरमे बखारी केकरो घरमे किछु केकरो घरमे किछु अपन लिख कऽ ओते ओते अपन बारन बनल रहैत छै ओहिमे ठाढ़ होइत छै लोक सब आबैत छै पूजा करैत छै पूजा कयलाके अपन लोक सबके प्रसाद देलकनि लोक सब प्रसाद खायके अपन गेलथि देव उठान पाबनि एनाहिये होइत छै हँ ठीक छै जेना कि मधुश्राओणी होइत छै बरसाइत होइत छै बेटी सबके जेना पूरा साल तऽ मिथिलामे पाबने होयत रहैत छै व्यवस्था इएह होइया जेनाकि बादाम फूलायल जाइत छनि लड़की लड़का बला घरसँ सब चीज विध व्यवहार जेना मिथिलामे ओरिआ कऽ जाइत छै जेना ओरिआ कऽ जाइत छै ओहिठुमा अथी बनैत छै नाग बनैत छै नागिन बनैत छै गौरी बनैत छै पूजा होइत छै बरक गाछ तरमे अथी पूजा पाठ भेल अपन जे जिनका जे जुड़ैत छनि से परसलथि पाबनि ओएह होइत छै

मधुश्राओणी होइत छै ओएहमे इएह पूजा पाठ दश दिन तक जाहि दिन तक जे पूजा लागैत छै तै पूजा करैत छै ओतेक पूजाके